ہارڈ وئیر اور سافٹ وئیر جو ہمیں ٹکنالوجی کے بارے میں سکھاتے ہیں جیسے کہ ہارڈ وئیر میں ہمیں لیپ ٹاپ کو بنانے کے لیے کہا جاتا ہے اور بھی جاننے کے لیے توڑ پھور کرنا ہے پھر کہا جاتا ہے ہارڈ وئیر میں اور بنانے کے لیے کہا جاتا ہے ٹکنالوجی سکھاتے ہیں اور موبائل سافٹ وئیر موبائل بنانے کے لیے ڈسپلے بنانے کے لیے سافٹ وئیر میں سکھایا جاتا ہے اور ٹکنالوجی کے بارے میں موبائل ٹچ بنوانے کے لیے کہا جاتا ہے سافٹ وئیر میں جیسے موبائل ہو گیا تو موبائل کا جو باڈی پرزہ ورجا ہوتا ہے تو یہ سافٹ وئیر میں بنانے کے لیے ٹکنالوجی بنایا جاتا ہے ٹکنالوجی کہا جاتا ہے اور سافٹ وئیر میں موبائل اور پارٹ پرزہ جتنے بھی سامان ہوتے ہیں سب کو بنانے کے لیے کہا جاتا ہے اور ہارڈ وئیر ہوا اس میں لیپ ٹاپ بنانے کے لیے اور اسے پھر صحیح کرنے کے لیے کہا جاتا ہے ہے تو یہ ٹکنالوجی کہا جاتا ہے اور سافٹ وئیر میں موبائل ہو گیا اور بہت سی چیزیں جو بلب ہو گیا موبائل ہو گیا ٹارچ ہو گیا جسے ہارڈ وئیر میں بنانے کے لیے کہا جاتا ہے ٹکنالوجی کے بارے میں سکھایا جاتا ہے اور اسکول میں کمپیوٹر کے بارے میں بھی پڑھایا جاتا ہے جو اسکول میں کمپیوٹر کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے اور ہارڈ وئیر میں لیپ ٹاپ بنانے کو سکھایا جاتا ہے ٹکنالوجی کے لیے کہا جاتا ہے اور سافٹ وئیر میں موبائل ٹچ بنانے کے لیے اس کا پرزہ ورجا بنانے کے لیے کہا جاتا ہے سب ٹکنالوجی ہے اور اسکول میں کمپیوٹر کے بارے میں بھی پڑھایا جاتا ہے اور سافٹ وئیر میں موبائل کو بنانا بنانے کے لیے کہا جاتا ہے جیسے کہ ہارڈ وئیر ہو گیا تو ہارڈ وئیر میں موبائل لیپ ٹاپ بنانے کے لیے کہا جاتا ہے اور اسے صحیح بھی کرنے کے لیے کہا جاتا ہے